جیسا كہ آپ سب كو پتہ ہے علی گڑھ ایک بہت مشہور جگہ ہے اور اس علی گڑھ كی ہمارے جو پہچان ہے وہ ایک تہذیب و تمیز كے اخلاق سے پہچان ہے كیوں كہ اس میں ہمارے علی گڑھ میں ہر طرح كا فیسٹیول ہر تہوار ہر تہوار بہت اچھے سے اور بہت محبت سے منایا جاتا ہے جیسے كہ عیدالاضحیٰ ہے عیدالفطر ہے میلادالنبی ہے یہ سب جو ہوتے ہیں بہت اچھے سے علی گڑھ كے نِواسین لوگ جو ہوتے ہیں بہت پیار سے اور بہت محبت سے ان سب كو مناتے ہیں اور اس كا بہت اچھے سے لگتا ہے كچھ ہمارے كمیپس كے ہی یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یوینیورسٹی كے كچھ تہوار ہیں جیسے كہ كیا كہتے ہیں آپ كا علی سر سید ڈیز ہوتا ہے اور پندرہ اگست ہے چھبیس جنوری ہے یہ ہم یونیورسٹی كے ایسے تہوار ہیں جسے ایک اپنا ایک كلچر اس میں چھوڑ جاتے ہیں اور بہت اچھا طریقے سے مناتے ہیں اس میں ایک چھوٹی عید آپ كہہ سكتے ہیں اس كو اور یہ بہت بڑھیا طریقے سے منائی جاتی ہے اور آپ كی ایگزبیشن ہوتی ہے نمائش بھی لگتی ہے ہمارے علی گڑھ میں كیوںكہ بہت اچھے سے دوسرا بھی اس كو بہت دور دور سے لوگ دیكھنے كے لیے آتے ہیں تو كل یہ ہے كہ اس میں علی گڑھ میں ہمیں بہت کچھے كچھ سیكھنے كو ملتا ہے اور بہت تمیز اور تہذیب كے لوگ رہتے ہیں اور بہت محبت سے اور پیار سے سب بھائی چارہ نبھاتے ہیں